साबसिन सार्फिं खालामनायनि दोहौनि रोखोम होनना बुङोब्लाथ' आं बारा मोजां बुंनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आंहा एसेबां माने एक्सपीरियेस गैया ओरैनो खनसे खननै इनटारेस्ट नि थाखायल' खालामनाय जादों अब्लाबो आंनि बादिब्ला सार्फिं खालामनो थाखाय लैथोनि दाहारफोरा लैथोनि दोहौ फोरा साबसिन जायो दा मबाइल फ्रावबो जों बिबादि नुनो मोनो आरोखि आंनिबा बेनिखायनो लैथोनि दाहारफोरा दोहौ फोरा बेयाव खालामोबा साबसिन जायो आरोखि